भारत जे लॻभॻि सभीनि भाङुनि में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आणण लाइ घणेई योजनाऊं हलायूं वियूं आहिनि हिन योजनाऊं जे ज़रिए छोकिरियुनि खे शिक्षा ये खेत्र में अॻियां वधण लाइ प्रोत्साहित कयो वियो आहे पहिरें ज़माने में छोकिरियुनि खे पढ़ाइण में ॾाढी आनाकानी कंदा हुआ या त छोकिरीयुनि खे पढ़ण लाइ बैर न मोकिलींदा हुआ हिन करे सरकार अहिड़ियूं योजना हलाए रहियूं आहिनि जंहिंसां छोकिरीयुनि खे पढ़ण लाइ सुविधाऊं मिलनि छोकिरियुन खे परे स्कूल में वञण लाइ साइकलूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि ऐं जेके छोकिरियूं पढ़ाई में वधीक मार्कूं खणी थी अचनि हुननि खे लैपटॉप ॾियो वेंदो ॾिंदो वियो आहे ताकि छोकिरियूं वधीक खां वधीक मार्कूं खणी अचनि ऐं हुननि जो पढ़ाईअ में चाव वधे हाणे छोकिरियूं हर खेत्र में वधी रहियूं आहिनि ऐं पंहिंजो नालो चमिकाए रहियूं आहिनि इन करे हिन तरह जी योजनाऊं अचिणियूं खपनि ऐं अहिड़ी तरह जी योजनाऊं ते कमु थियणो खपे